نہیں میں موسیقی کا کوئی ساز تو بجاتا نہیں ہوں ہاں اگر مجھے سیکھنے کا موقع مِلا تو میں گِٹار اور پیانو ضرور سیکھوں گا اور یہ مجھے بہت پسند ہے شروع سے اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے سُننے میں بھی اچھا لگتا ہے میں اِس کو ضرور سیکھنا چاہوں گا اور پسند کرتا ہوں